असां जे राजस्थान में ऐं असां जे शहर में हिक वॾी अस्पताल आहे जंहिं में अंग्रेज़ी दवाऊं मिलंदियूं आहिनि पर हाणे उन में चिक्स अ उन चिकित्सा में बि होम्योपेथिक दवाऊं ऐं आयुर्वेदिक दवाउनि खे बि शामिलु कयो वियो आहे उन में बि डॉक्टरनि खे विहारियो वियो आहे जेके आयुर्वेद जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि अ होम्योपेथ वारनि में होम्योपेथिक वारा दवाउनि जे बारे में ॿुधाईंदा आहिनि ऐं इलाजु बि कंदा आहिनि ऐं उ डॉक्टर उहे तमामु घणा सुठा विहारिया विया आहिनि इहो हिकु ॾाढो सुठो क़दमु खंयो वियो आहे अॼु आयुर्वेद ऐं होम्योपेथिक जे बारे में कॉलेजनि में बि ॿारनि खे पढ़ायो वेंदो आहे जेका तमामु घणी सुठी ॻाल्हि आहे अॻिते बि इन आयुर्वेद खे ऐं होम्योपेथिक खे ऐं जेके ॿियूं बि अहिड़ियूं पारम्परिकु चिक्तिसा आहिनि उन्हनि खे बि अॻियां वधायो वञे